मुंहिंजो हिकु नंढो भाउ आहे हू सुबुह जो देरि सां उथंदो आहे ऐं मूंखे सवेल उथण जी आदत आहे उनखे सम्झाईंदा बि आहियूं की थोरो सवेल उथु पर न उथंदो आहे हू ॾाढो आलसी आहे ऐं उनखे ॿाहिरि जी रोटी वणंदी आहे ऐं फास्ट फूड त ॾाढो खाईंदो आहे पिज़्ज़ा बर्गर मैगियूं फ्रैंकियूं ऐं मूंखे घर जी रोटी ॾाढी वणंदी आहे उनखे सम्झाईंदा बि आहियूं की ॿाहिरि जी रोटी न खा ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी नंढी भेण बि आहे